जी बोलिए जी जी खुला है जी वो सुबह दस बजे से शाम को छः बजे तक खुला रहता है

जी मैं सभी हेयर कट करती हूँ यू कट वी कट इस्टेप कट थ्री इस्टेप कट लेयर कट हर सारी कटे करती हूँ आप कौन सी कट पसंद करना चाहेंगे हमारे पास वन फ़िफ्टी से इस्टार्टिंग है मैम और वो जाती है सेवेन फ़िफ्टी तक

जी जी बिल्कुल अच्छे लगेंगे नई नई मैम बिल्कुल आप भरोसा रखिए आपकी कट अच्छी होंगी हाँ बिल्कुल अच्छा सलून है आप आ कर एक बार चेक भी कर सकते हैं

अरे नहीं नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप भरोसा रख सकते हो और आप आप जब आएंगे तो आप पूरे मतलब जितने भी मेरे रिव्यू है मेरे इंस्टा पर या फिर मेरे पेज पर आप जा कर चेक कर सकते हैं मैंने सारी कट्स की फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर रखी है आप सारी कट्स देख सकते हैं मेरी रेटिंग्स भी देख सकते गूगल पर जा कर मेरे सलून की आपको रेटिंग भी दिख जाएंगी आपको रिव्यू भी दिख जाएंगे आपको फ़ोटोज़ भी दिख जाएंगी आप ट्रस्ट कर सकते हैं आपके बाल हम बहुत अच्छे कर देंगे आपको हम पूरी ट्रीट वा बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपके बालों को आपका वॉश वॉश भी करके देंगे हमारे इसमें आपके हेयर वॉश फ़्री रहेगा बस आपके कट का चार्जेस रहेगा हेयरकट का चार्ज लेंगे जी आप टेन ओ क्लॉक के बाद कभी भी टेन ओ क्लॉक पर ओपन होता है और सिक्स ओ क्लॉक पर बंद होता है तो आप उस बीच में कभी भी आ सकते हैं जी जी बिल्कुल जब आप आए आपका वेलकम है आप आ जाइए और आपके जब आप आएंगे तो आप अपने कट खुद डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सी कट सही लगेंगी आपको फिर हम उस हिसाब से आपकी कटिंग कर देंगे और आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी होंगी आपका इंगेजमेंट लुक बिल्कुल खराब नहीं होगा और आप बहुत अच्छे लगेंगे इंगेजमेंट में ओके थैंक यू